تلنگانہ میں ریئل اسٹیٹ بہت اچّھا کارو بار ہے جس میں گھر خریدنا گھر بیچنا گھر بنانا گھر لوگوں کو بیچنا کس طریقے سے کتنا اچّھا گھر ہونا ٹو بی ایچ کے تھری بی ایچ کے اچّھا گھر ہونا کم پیسوں میں اچّھا گھر ہونا اس میں کاروبار میں جلد سے جلد منافع ہوتا لوگوں میں چہل پہل ہوتی لوگوں میں جلد سے جلد کم میں کم پیسوں میں اچّھا گھر خرید سکتے اس لیے ریئل اسٹیٹ اس ریئل اسٹیٹ بہت اچّھا کاروبار ہے تلنگانہ